हा मां घणेई मां मूंखे सिलाई ईंदी आहे सिलाई सां गॾु गॾु मूंखे कढ़ाई जो बि शौक़ु आहे मां सुई धाॻे सां त कढ़ाई वग़ैरह करे वठंदी आहियां ऐं हींअर मुंहिंजी धीअ बि पेई सिखे हुनखे बि शौक़ु जाॻियो आहे त रुमालनि ते कढ़ाई करण या चादरनि ते कढ़ाई करण इहो असां पहिरीं कंदा हुआसीं जवानी में जाम हाणे त उमिरि थी वेई आहे त हाणे हेॾो नथो थिए पर तंहिं हूंदे बि छो जो मां सिलाई अञा बि थोरी घणी कंदी आहियां त जेकरि मूंखे कढ़ाई मशीन जी कढ़ाई सिखण जो मौक़ो मिलियो त मां ज़रूरु कंदसि ऐं जेकरि अची बि वियो तंहिंखां पोइ मां पंहिंजे पोटनि पोटिनि जे लाइ ॾोहिटे ॾोहिटिनि जे लाइ ज़रूरु कढ़ाई करे सुठा सुठा फ़्रोक मां फ़्रोक्स ॾाढा सुठा ठाहींदी हुअसि हाणे त कान थी ठाहियां पर ठाहींदी हुअसि त मां थी सघे थो कढ़ाई अचे ऐं मां सुठा सुठा फ़्रोक्स ॿारनि जे लाइ ठाहियां पंहिंजे ॿारनि जे लाइ त उहा ॿारनि ॿियनि खे बि सुठा लॻनि ऐं माण्हू एप्रीशिएट कनि त मां थी सघे थो हिनखे कंटीन्यू करे छॾियां